भारतमे बहुत तरहकेँ राजभाषा अछि जाहिमे हिन्दी मुख्य राजभाषा अछि जे हमर सभकेँ राष्ट्रभाषाके नाम से जानल जाइत अछि एहिके अलावा संस्कृत अछि संस्कृतके आलावा तमिल भाषा अछि कन्नड़ भाषा अछि भोजपुरी अछि ई सब भाषा जे छै हमर देशकेँ राजभाषामे आबै छथि आओर एहिके अलावा हमर सभकेँ जे मतृभाषा अछि ओ मैथिल अछि आ मैथिल भाषाकेँ के जे छै हम अपन देशकेँ राजभाषामे परिवर्तित करय लऽ पूरा प्रयास करैत छी आओर हमर सभकेँ प्रयास रहत राजभाषाकेँ मैथिल मैथिल भाषा क्षेत्रमे जे छै दो तीन तरहकेँ भाषा अबै छै जाहिमे एक मुख्य मैथिल आबैत छै थोड़ा बहुत जे छै हमर सभकेँ बंगाली मिक्स मैथिल आबैत छै जेकरा हमसभ ठेठही भाषा कहय छी भारतकेँ राजभाषामे एकटा भाषा बंगाली अछि बंगालीके आलावा तमिलनाडुके भाषा तमिल अछि कन्नड़ भाषा अछि हिन्दी अछि संस्कृतो अछि इंग्लिश अछि बहुत तरहकेँ राजभाषा अछि